हँ हम पिछले साल ही राजगीर घूमे गेल रहनी जहाँके पहाड़ काफी अच्छा रहल वहाँपे काफी भगवान के मुर्तिया रहल जो देख के हमरा मन काफी अच्छा लागल आओर हम फिरसे वहाँपे जाए लए चाहै तानी आओर वहाँके जोभी आदमी रहलक लोकसब रहलक ओ काफी मिलनसार रहलक हमनीके साथ मिल जुल के काफी किछु हमसबके हेल्प केलक आओर कभी कभी हमसबके साथ सभी जगह घुमाबे भी लेके गेल आओर कभी हमसबके जरूरत परलै कोनो चीज के तऽ हमसबके देलक भी यहीसे ओ जगह काफी अच्छा बा आदमीलोग भी बहुत जादा मिलनसार बा आओर हमरा बहुत अच्छा लागल वहाँ घुमि के यहीसे हम वहाँपे दुबारा जाए लए चाहम आओर वहाँके पर्वत आओर पर्वत आओर जितना भी पर्वत पहाड़ आओर भी जो चीज है आओर भी जितना चीज बा सब देखे लए चाहम यही देखेला यहीसे हम राजगीर दुबारा फिर यही साल मे घूमे जाएब